आ हेल' आइ हटेल ना आंनो बेदर अर्डार खालामनायाव जोंनिसिम सौफैनायाव बबेबा गुसु जागोनदां माने गुदुङै थानाय बायदि माबा मोजां पेकिं खालामनानै हरनो हागोन नामा दा थारमाने जोंनिसिम सौफैनायावथ' गुसु जाफैगोन जाहाथे आंनिसिम सौफैनायाव जे गुदुङैनो मोनफैयो आरो बिनि थाखाय आं दा नोंनाव बेखौ बुंहरनाय जाबाय